जोधपुर जिले की बात की जाए तो अभी यहाँ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को शिक्षा की जरूरत है उन्हे अच्छे से पढ़ना लिखना भी अभी तक नहीं आता है तो मेरी यही इच्छा है कि वहाँ जैसे गाँव मे जाकर सरकार के द्वारा कुछ किया जाए ताकि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता हो और वो आकर खुद पढ़ने के लिए इक्षुक हों अच्छी शिक्षा लेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जोधपुर जिले का भी विकास होगा उनको हर चीज सीखने को मिलेगी जैसे कि कोई भी क्षेत्र हो गया जैसे वन क्षेत्र है और ये शिक्षा विभाग है रेल्वे का क्षेत्र है तो हर जगह पे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो ही वह आगे बढ़ पाएंगे तो मेरी ये ही राय है कि सबसे पहले तो शिक्षा बहुत जरूरी है इस मामले में और जहाँ तक अवसरों की बात आई है तो आर्थिक रूप से भी हम लोग बहुत अभी आगे जाने आगे जाना पड़ेगा हमको क्योंकि हम आर्थिक मामले मे भी बहुत अभी पीछे हैं तो सरकार से गुजारिश है कि इस मामले को इस मामले पर भी वो थोड़ा सोचे और लोगों को थोड़ा सतर्क करें कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक हों और जिले को बेहतर बनाने के लिए वो खुद आगे और हर एक आदमी इस अवसर का इस अवसर को ले और आगे बढ़े